नमस्ते हम बोलिए अच्छा विवेक कर्नी जी हाँ बोलिए विवेक कहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहे हो आप पर्मानेन्ट है अरे हम तो ये सोच रहे थे कि अभी जाने का प्रोग्राम तुम्हारा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ था उसकी बात कर रहा था मैं

तो ये सत्रह ये कंटिन्यू नहीं रख पाओगे यहाँ पर

अगर ऐदे अगर कुछ हो सकता है तो तो एक बार बात कीजिए क्योंकि आप यहाँ टीम में खेलेंगे तो अपने स्कूल को बहुत बेनिफिट मिलेगा देखो अब तो जो अगर नहीं हो पाता है तो फिर वो प्रोसीजर तो है ही कहाँ हुआ है पापा का ट्रांस्फर बेंगलोर हुआ तो वहाँ कुछ अग अपग्रैड भी हुआ है उनके उसमें ऑपिन मिल गए अच्छा अच्छा अरे वाह फिर तो कांग्रैचुलेशन आपको

हम भी आपकी जो इस्पोर्टशिप को याद करेंगे उस मैं तो फिर कहूँगा कि अगर हो सकता है तो ये सेशन का ये वाला जो इवेंट है आप कर लें तो अच्छा रहेगा वो तो है अभी बात उसके लिए आपको इस्कूल एक वो वाला एप्लकैशन लिखना पड़ेगा है ना ठीक बा तब जो हैं पिता जी का ट्रांस्फर हो गया है और जाना बहुत कंपलसरी है

जी हाँ हाँ तो जाइए आप जितनी जल्दी दोगे तो उतनी जल्दी अपन इसको फॉरवॉर्ड कर पाएंगे पर फिर भी पर्सनल मेरी यही रहेगी कि अगर आप यहीं के इस्कूल की टीम में खेलते तो ज्यादा बेस्ट रहता

ठीक है मैं तो आपका जो उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ ईश्वर से